हम पहिले दिन गेलहुँ तऽ पूजा एहिबेर हम पहिले बेर छले जे हम दसो दिन व्रत केलहुँ व्रत केलाक बाद हमरा रोज साँझ देलै नहि भेल गेल तऽ हम तीन दिन चारि दिन साँझोमे गेलहुँ आओर पूजा केलहुँ पाठ केलहुँ सभ किछु केलहुँ सभ आदमी सङ्गे गेलहुँ घुमलहुँ मेला देखलहुँ निशापूजा दिन सेहो गेलहुँ तहन फेर देखलहुँ बहुत आदमीसँ मिलबो केलहुँ जेकरा कहियो नहि देखने रहियै तकरोसभके देखलहुँ भगवानक प्रसादी चढ़ेलहुँ कुमारि बटुक सेहो अष्ट अष्टमीकेँ खाइत छै तखन सेहो खुएलहुँ हमरसभके तऽ ओना बहुत दूर भऽ जाइए लेकिन तैयो हम कोशिश करैत छी जे हम भगवानकेँ छोड़ी नहि रोज हुनका लग हम जाइ पूजा करी साँझ देखाबी तऽ हमरा जे हमरा भेल तऽ हम कोशिश भगवान केलखिन तऽ हमरा एना कहियो छुटल नहि लेकिन हम सभ गेलहुँ भगवानके सभदिन दर्शन केलहुँ हम अकेले तऽ ओना घरसँ नहि जा सकैत छलहुँ तऽ हम अपन बहीनके कहैत छलियनि पड़ोसीसभ छलखिन हुनका सङ्ग कऽ के गेलहुँ आओर मेलो घुमलहुँ कपड़ासभ देखलियै बहुत दोकानसभ लागल छलै गुड़ियासभ छलै बहुत छलै चूड़ी सभकेँ बहुतसभ दोकानसभ छलै तऽ नीक लागल तऽ कपो लेलहुँ कप बहुत हमरा पसन्द पड़ल तऽ कप लेलहुँ आओर टिकुली सिन्दूर तऽ सभ लैत छै तऽ ओहो लेलियै मम्मी लेल तखन हम फेर अपनहु लेल लेलहुँ एगो रब्बर तहन फेर एलहुँ फेर यात्रा दिन हमरा नहि भेल तऽ हम ओहि दिन नहि गेलहुँ तऽ फेर तकर बाद खाइ पीबैवलामे तऽ एक दू दिन तऽ ओहिना साँझ देखा कऽ आबि गेलहुँ तकर बाद दोसर दिन गेलहुँ नवमी दिन गेलहुँ तऽ ओहि दिन हमसभ जिद कयने रही जे आइ हमसभ पास्ता चाउमिन ईसभ खेबे करब तऽ ओहि दिन हमसभ पास्ता चाउमिन पानी पूड़ी आओर समोसा लऽ कऽ एलहुँ ओतहु खेलहुँ आ फेर छोट भाय छलखिन तऽ हुनका लेल सेहो लऽ कऽ एलहुँ तऽ फेर तकर बाद सभआदमी खेलहुँ फेर खाना लऽ कऽ कम खेलियै ओ सभ खेने रहियै तऽ तकर बाद फेर तकर बाद फेर यात्रा दिन हमरा सभके नहि गेल भेल